جی ہاں میں آج تک کبھی بھی کوئی رننگ گروپ یا کوئی رنگ چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوں پر مجھے دوڑنا بہت اچھا لگتا ہے میں ہر صبح مارننگ واک کرتا ہوں جس سے میرے بدن میرے میر بدن باڈی سب فٹ رہتا ہے اس سے میرے باڈی کے یہ فائدے ہے میرا فیفڑا میں صات لینے کے لیے آسانی ہوتا ہے میرا اسٹیمناا بڑھتا ہے میرا میرا ہر ایک درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور اور ہر صبح مجھے دوڑنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور میں اس لیے بھی گروپ جوائن کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اس سے ملوں گا تو میں ان لوگوں کے ساتھ دوڑوں گا ان نئے لوگوں سے نئی کچھ چیزیں سیکھوں گا وہ بھی مجھ سے کچھ سیکھیں گے تو اس لیے میں بھی یہ گروپ جوائن کرنا چاہتا ہوں اور بھی گروپ جوائن کرنے کے بہت فائدے ہے صحت صحیح رہے گا جب صحت صحیح رہے گا تو سب کچھ صحیح رہے گا اس لیے میں بھی یہ گروپ جوائن کرنا چاہتا ہوں